दिक्खो जी ट्रिप टूर जेह्का ऐ में लाया ऐ इक देह्ऱा देह्ऱा टाप बहुत बड्डियां बड्डियां प्हाड़ियां न प्हाड़ियां चढ़ियै जेह्का उप्पर जाना पौंदा ते बाकी डर फिक्र कोई नेईं ऐ अच्छा ऐ बहुत अच्छा ऐ अच्छा लग्गा जेह्का नेच्चर ऐ उत्थूं दा जेह्की खूबसूरती ऐ बहुत घने घने जंगल न जेह्के बूह्टे न चीड़ां न

नजारा उत्थूं दा बड़ा सोह्ना में ते बड़ा घुम्मेआ बड़ा चक्कर लाया और बड़ा अच्छा लग्गा मिगी ते बहुत शैल जगह् जेह्की ऐ प्हाड़ न जेह्के बड़े खूबसूरत न हरियाली जेह्की ऐ म्हेशां रौंह्दी ऐ बहुत खूबसूरत न प्हाड़ एह् बी ते उंचाई जेह्की ऐ बहुत बड्डी बड्डी उंचाई ऐ उ'दी बहुत इ'यां ऐ बड्डे बड्डे प्हाड़ न चढ़ी चढ़ियै कोई वैसे इ'यां कमजोर दिल आह्ला बंदा मुश्कल ई चढ़ी सकदा लेकिन जेह्के हैन नौजोआन जेह्के बड्डे बड्डे दिल रक्खने आह्ले बंदे जेह्के ना ओह् बड़ी जल्दी चढ़ी जंदे होर बड़ा इंजाय करदे मतलब बड़ा खूबसूरत जेह्ड़ा नजारा होंदा उत्थै देह्ऱा टाप जाने दा ते गेआ में बी बड़ी बार गेआ दो तिन्न बार ट्रिप लैती उत्थूं दी ते बहुत चंगा लग्गा बाकी खूबसूरती जेह्की ऐ बहुत शैल ऐ खूबसूरती जेह्की ऐ उद्धर बहुत जैदा ऐ ते वैसे इ'यां औना चाहिदा बाकी होर बी कोई बंदे हैन जेह्ड़े इ'यां जाना चाहिदा उद्धर जेह्का इक बार जाह्ग ते बार बार जंदा गै रौह्ग इक स्हाबै दे जेह्ड़े प्हाड़ हैन नजारे हैन उत्थूं दे बाकी बड़ा उद्धर इंजाय करने दा जेह्का प्रोग्राम ऐ बहुत ठीक ऐ बहुत बधिया ऐ